हमारे क्षेत्र में जो मृत्यु दर है वो काी कम है जो उसका मुख्य कारण है वो है ग़रीबी है बेरोज़गारी है जिससे लोगों को अच्छे से जो जो भोजन है वो शाकाहारी शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है जिन से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारी बन जाती है जिन से भी हमें हमारी जो मृत्यु हो जाती है उन से भी मृत्यु दर है वो काफ़ी अधिक हुई है और जो हमारे शिशु हैं उनके लिए टीकाकरण तो उपलब्ध है लेकिन जो लोग है इतने जागरूक नहीं है जो कि समय पर उनका टीकाकरण उपलब्ध करवा सकें वो समय पर टीका लगवा सके और जो हमारी जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं वो काफ़ी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है बिल्कुल ही हमारी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है जो योजनाएं हैं बिल्कुल फ्री हैं फ्री में बिल्कुल योजनाएं सभी प्रकार की जाँचे है सभी प्रकार की दवाइयाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाती है हमें चिरंजीवी कार्ड योजना के माध्यम से इसलिए हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी काफ़ी देखभाल हो रही है इससे हमें काफ़ी मदद मिल रही है ये काम भी काफ़ी अच्छा है